हैलो आप ऊबर से बात कर रहे हैं हाँ हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मैं मेरे दोस्तों और परिवार के साथ मुझे कश्मीर जाना है तो मुझे लगता है मतलब मैं चाहती हूँ कि आपका कार हमें दे देते तो हम कि किराए पे लेते तो आपका कितना क्या सब क्या चार्ज रहता है आप एक किलोमीटर को कितना लेते है वो वो थोड़ा हमें बताएँगे हाँ हाँ एक किलोमीटर को चार हजार इससे क्या आप ये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे है हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं ले रहे एक हजार को यहाँ पर दो हजार ले रहे है मतलब एक किलोमीटर को लेकिन आप इतना ज़्यादा मतलब ये तो बहुत हो रहा है आप अगर थोड़ा कम आएँगे मतलब आप थोड़ा घटाएंगे तो अच्छा होगा हाँ नहीं नहीं हमें जाना चाहिए कश्मीर ना हम मतलब पाँच जने हुई हमको एक कार चाहिए मतलब जो बड़ा वाला कार होता है ओ चाहिए तो हमें आप कितने में दे देंगे अच्छी मतलब सही रेट बताइए कि हमें आपको हम आप हमें कितने में देंगे बताइए मतलब आप अगर हमें तीन हजार भी होगा तो हम दे पाएँगे आप चार हजार बोल रहे है तो ऐसे तो नहीं होगा ना अभी इतना ज़्यादा बोल रहे है तो आप तीन हजार में हमें दे दो और हम आपको दस दिनों में हम घूम फिर के आपको दस दिनों में लौटा देंगे ओके ओके धन्यवाद भैया